ओवा आंनि बादिब्ला खौरांनि मिडियायाव गामियारि हालामफोरनि आयदाफोर दिन्थियो ना दिन्थिया बेखोस आं फोरमाय होसिगोन एक्सुयेलि मेडियाफोरा गोबां मेडिया दङ आथिखालाव दा माखासे मेडियाया मोजां खामानि मावो आरो माखासे मेडियाफोरा मोजां खा मोजांबो मोजांनि गेजेराव माबाबै गाज्रिबो बिसोरो खौरां दिन्थियो बेख' एक्सुयेलि समाजनि थाखाय मोजां नङा मेडियाफोरा एक्सुयेलि मोजां मोजां बाथ्राखौ जा

हादराव जा सोलिबाय थायो सोलियो सोलियोबा बा माबे मोजां मोजां बे खोथाफोरा दङ बेखौसो दिन्थिनानै गाव गामियारिया सिङाव थानाय गामियारि अनसोलाव थांनानै बेखौसो मोजां मोजां बाथ्रा बुंनांगौ नाथाय मेडियाफोरा दा आथिखालाव बैसोरो इनखामसो खामा इनखामसो खामनो बिसोरो लुबैयो

बे मोजां घाह मोजां जाह घतना जायो जाथाय जायो बेखौ फैसा बा माबा इनखाम मोनाब्ला बेखौ बे जाथायखौ या टिभि सेनेलाव बा इउटुबाव फेजबुकआव बेखौ होवा दा जा सरकारनि माबा मोजां मोजां बेफोर सरकाराव माबाबि आसोनात आसनिफोर दङ सरकारफोर आसनि होयो बेखौसो गासैबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथि होनांगौ एक्सुयेलि मेडियाफोरजों जों बहथ माबा माबि खौरां मोनबाय थायो मोजां मोजां माबा माबि खबरफोरा बेलेक बेलेक बेलेक रायजोफोराव जा मोजां मोजां माबा घातना सोलिबाय थायो बा माबा माबि एक्सिफोर बेखौ जों दिन्थिनो हायो आरो मेडियाफोरा जा आथिखालाव बिसोरो माबा मोनसे संग'थन बायदिसो जादो मानोना बिसोरो जा सोरबा मोजां सरकारनिफ्राय खामानि हायोबोला या मोजां मोनसे अनुस्तान फायोबोला बेखौ खामानि मोजाङै मावनो हवा मोजां थिखादार थिखादारफोरासो खामानि मावबाय थाबोला बिखौ मेडियाफोरा सोरबा आफादफ्रा लोगो नांनानै एसे माबा माबि दिमानसो होयो थिखादारफोरखौ बेनि थाखाय बे खामानिया थिखादारा मोजाङै मावन' रोङा मावनो हाया बेनि थाखाय आं बेखौ बेनि गेजेरजों फोरमायगोन मेडियाफोरखौ बे खामानिखौ मोजां मावनो होनांगौ बे जुदि माबा माबि आरो थिखादारखो खामानि मोजां माबा फट' थिखांनानै भाइरल खामो बेखौ थिखादारा बेखो बे भाइराल खालामगोन होन्नानै थिखादारखौ दिमान्ड होयो एक लाक दुइ लाक बेखौ दिमान्ड होयो होमब्ला थिखादारा मादि होगोन बेखौ खामानियावसो होनांगोन नाथाय खामानिया मजां जाया बे एसेबां बिसोरो माल मेटेरियेल हनो नांगौ बेखौ हनो हाया होनो बिसोर दिमान्ड गासै आफादफोरखौबो जिबो रां बाथायोब्ला बेनि थाखाय आं बेखौनो खावलायगोन जे मिडियाफोरखौ बेबादि खामनो नाङा जा बिसोरो जा सरकारनिफ्राय जा बिसोर जि नियम दङ याबा बेसोर मा मावनांगौ माव बिखौ मा निउस खालामनांगौ मा मादि टिभि सेनेलाव होनो नांगौ बेखौसो होनो नांगौ बेनो आंनि खावलायनाय मिडियाफोरखौ

गामि मेडिया खौरांगिरि मेडिया गामियारि गामिया गामियारिफोराव हाबदोना हाबा बेखो सोंनो बिसोरो गामियाव बारा गामियाव थाङाना इसोरो खालि मेन मेन जायगायावसो थायो ए टावन सहरावसो थायो जाह बेसोर बे मुलाम्फा जायो लाब जायो बेयावसो थायो बारे बारे बेयावसो थांबाय थायो इया बिसोरो मन्थ्रि एमएलए इएम बिसोरबोनि सिङावसो थांबाय थायो गामियारि फोराव बिसोरो बारा हामा गामियारि ओनसोलाव आंनि मथे गामियाव थांनो नांगौ मानोना गामियावसो मिथिगो मा जादों मा घतना जादों मा माबादि सोलिगासिनो दङ गामियाव सोरबा गोरिब निखावरि मानसिफोरा सरकारनिफ्राय अनसुंथाय मोनदोना मोनासै बेखौबो नायनांगो फोरमायनांगो आरो माबा गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा माबा मोनदोंब्लाबो मादि मोन्दों एरैनो बिसोरो जेबो फैसा होआलासे मन्दोना मनासै बेखौबो सोंनांगो गोरिब गुन्द्राखो बारा नोजोर होनांगौ बेखौनो आंनि मेडियासिम खावलायहरनाय बहुद एक्सुयेलि गामि गामिफोराव बहुद असुबिदा थायो आरो आंनि मथे दासिमबो गामियाव बहुद गोरिबानो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाय मोनासै दासिमाबो बेनि थाखाय आं गाव बे मेडियाफोर आं बेखौ आं लायलाना आं माबा एर'खम बुंगोनजे सोर गामि गामि थांनानै बिसोरो नायनांगौ मोजां बाथ्राखौ लानानै गामिनिफ्राय सरकारसिम दिन्थि हरनांगौ आंनि बुंनाया एसेनोसै